म्हाका कॉमेडी सिनेमा पळोवपाची इच्छा आसता कित्याक कॉमेडी सिनेमा पळयल्यार बरीच न्हीद पडटा आनी उमेद भोगता तस तशेंच तकलेक शांती मेळटा